हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा पानी ज़रूरी है अगर पानी हम नहीं पिएँगे तो हमें पानी की कमी भी हो सकती है अगर पानी की कमी होगी तो हमारी तबियत हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और हमारा स्वास्थ्य बिगड़ इसलिए पानी की कमी बहुत पानी हमारे जीवन में एक महत्वपूण भूमिका निभाता है पानी बर्तन धोने के लिए भी काम आता है कपड़े धोने के लिए भी पानी का उपयोग होता है और पानी पानी से काफ़ी सारी सुविधाएँ मिलती हैं पानी से नहा सकते हें पानी पीने के लिए ज़्यादा उपयोग किया जाता है खाना बनाने के लिए भी पानी का उपयोग किया जाता है और भी अनेक कामों के लिए पानी का उपयोग किया जाता है अगर पानी नहीं रहेगा तो हमारा जो जीवन है उसकी दिनचर्या में सुधार नहीं होगा अगर पानी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो हमें आसानी होती है कुछ भी काम करने के लिए पानी पानी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है पानी के बिना हमारा जीवन अधूरा है पानी पानी से हमें सेहत भी मिलती है अगर साफ सुथरे पानी का उपयोग करेंगे हम तो हमें बीमारियों से दूरी दूर भी रहे सकते हें अगर वही पानी हम गंदे तरीक़े से इस्तेमाल करते हैं तो हमें बीमारी भी होती है इसलिए पानी का सही ढंग से उपयोग करना चहिए पानी हमारे जीवन में एक महतपूर्ण भूमिका निभाता है पानी से हमें बहुत लाभ मिलता है पानी पानी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण हमारे जीवन का एक महत्वपूण हिस्सा है पानी से हमें काफ़ी लाभ उठा काफ़ी लाभ होता है पानी से कपड़े धोते हैं बर्तन और भी अनेक काम किए जाते हैं पर पानी से हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इसलिए पानी हमारे जीवन का एक महत्वपूण हिस्सा है